जी हाँ हमें होम टाउन और शहर के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है होम टाउन क्योंकि जो हमारा घर है वेह गाँव में बना हुआ है और वहाँ का वातावरण एकदम से स्वच्छ व निर्मल है गाँव का जो वातावरण है वह देखने लायक़ है हमारे गाँव में चारों तरफ़ हरियाली और पहाड़ देखने को मिलते हैं सर्दियों में भी हमें बहुत अच्छा वातावरण मिलता है गाँव का जो वातावरण है वह समाजिकता से परिपूर्ण होता है लोग हिल मिल कर रहते हैं एक दूसरे का हाथ बटाते हैं खेती करते हैं और पशुओं को पालते हैं उनको खिलाते हैं पिलाते हैं दूध निकालते हैं तो यह हमें बहुत पसंद आता है गाँव में और भी हैं जैसे की ऊँठ रखते हैं लोग शौक के लिये घोड़ी भी रखते हैं और अपने खेतों को जोतने के लिए किसान ट्रेक्टर भी रखते हैं तो गाँव मतलब एकदम से हमें अच्छा लगता है गाँव का वातावरण ही ऐसा होता है कि वहाँ पर व्यक्ति ऊबता नहीं हैं परेशान नहीं होता गाँव में लोग सभी एक दूसरे को मिल झूलकर सहयोग करते हैं और सबसे अच्छा हमें यह लगता हैं गाँव में की लोग एक दूसरे से जलते नहीं हैं मतलब प्यार प्रेम से रहते हैं एक दूसरे के लिए वस्तुयें आदान प्रदान करते हैं